साननैसे सिगाङाव आं बाजारनिफ्राय गंसे गोबां बेसेन गोसानि कलम बायदोंमोन जाय कलमआ आंनि थाखाय बाहायनायाव मोजां नङामोन आरो बे कलमआ गोबाव सम जोराखैमोन बेखौ बायनानै आङो गोसोआव जोबोर दुखु मोनदों मानो होनोब्ला बे कलमआ आंनि थाखाय गोबाव सम बाहायजायाखैमोन